بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتی احتیاط میں شامل ہے ہیلمیٹ ہیللمٹ کا استعمال اچھی اچھی معیار کا ہیللمٹ پہنیں جو آپ کے دماغ کو محفوظ رکھے دوسرا کپڑے کپڑے اور جوتے مناسب حفاظتی جوتے اور کپڑے پہنے تاکہ حادثے کی صورت میں جسموں کو کم سے کم نقصان ہو ہاتھوں کی حفاظت مضبوط دستانے پہنے تاکہ حادثوں میں چوٹ نہ آئیں سفر کے دوران یہ دستاویز اپنے ساتھ رکھے رکھنا ضروری ہے جیسے ڈرائیونگ لائسنس بائک چلا چلانے کے لیے ضروری ہے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن بائک کا رجسٹریشن کاغذ ہمیشہ ساتھ رکھیں انسورنس کسی حادثے کی صورت میں انسورنس کی معلومات ضروری ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ اپنے شناخت کے لیے ایک شناختی کارڈ رکھے رکھنا بہتر ہے